में अपने रोज दी ध्याड़ी च बड़ी सारी ऐप्पां यूज करना होन्ना यूट्यूब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक होई ते रिंग गेमां होई गेइयां फिर लिंकडिन होई गेआ फिर स्वंयम ऐप्प होई गेई होर बी बड़ी सारी ऐप्पां अपनी जेह्ड़े में यूज करना होन्ना सारें कोला पैह्लें व्हाट्सएप ऐ नुहाड़े च केह् होंदा कि अस अपने कोई बी दोस्त कन्नै जेह्दा फोन नंबर साढ़े कोल पेदा पेदा होऐ जो जां जेह्दे कोल साढ़ा नंबर पेदा होऐ होर जेह्दा नंबर साढ़े कोल होऐ अस उं'दे नै मैसेज पर गल्ल करी सकने आं इक दूए ई व्हाट्सएप उप्पर काल करी सकने आं इक दूए ई मैसेज करी पान्ने आं ओह् मिगी मैसेज भेजदा में उसी मैसेज भेजना होन्ना फिर अस अस असानी कन्नै इक दूए दी कन्नै गल्ल करी पान्ने आं व्हाट्सऐप बड़ा गै जैदा जरूरी ऐ कि अजकल लगभग सारे गै लोग ओह् ऐ यूज करदे आ होर व्हाट्सऐप च एह् मजा ऐ कि असें दी कोई कोल निं जाना पौंदा कुसै गी कल निं कोईं बारी केह् होंदा की बंदा चुक्की निं पांदा जां भी मीटिंग च बैठे दा होंदा उसी कोई गल्ल पजानी होंदी ओह्दे धोड़ी फिर व्हाट्सऐप उप्पर मैसेज करना साढ़ा कम्म असान होई जंदा इयां नेईं तां फोन करो बंदा डिस्टर्ब होई जंदा तंग पेई जंदा बंदा फिर अस उसी मैसेज करने होने ताकि उस्सी ओह्दे धोड़ी साढ़ी गल्ल पुज्जी जा होर गल्ल ऐ व्हाट्सऐप च अस सिर्फ फोन बी नेईं अस वीडियो काल बी करी लैन्ने होन्ने अजकल जेह्दे नै सामनै आह्ला बंदा असें ई पूरा लब्भी जंदा होर साफ अस उ'नें ई पूरा लब्भी जन्ने होन्ने साढ़ी शक्लां इक दूए दी लब्भी जंदियां होर अस अराम कन्नै गल्ल करी पान्ने होन्ने एह्दा फायदा एह् ऐ कि बंदा दिक्खी पांदा कि उस जगह् उस बंदा केह् करा दा ऐ ओह्दे अग्गें पिच्छें कनेहा म्हौल ऐ कनेह् लोग ऐ और एह् सारा असें ई उस करी पान्ने होन्ने व्हाट्सऐप दी बजह कन्नै व्हाट्सऐप लगभग सारे गै चलांदे ऐ साढ़े अग्गें पिच्छें निक्के निक्के जागत लेइयै बुड्ढे बुड्ढे बी अज्जकल चलान लगी पेदे ऐ होर दूए नंबर इंस्टाग्राम ऐ इंस्टाग्राम बी इक सोशल मीडिया ऐप्प ऐ जेह्दे कन्नै अस अपनी अपनी असें आईडियां बनाई दियां होंदियां ओह्दे च अस केह् इंटरैक्शन करने होन्ने इक दूए ई कन्नै गल्ल बात बी करने होन्ने अपने फोटो चढ़ाने होन्ने फोटो ओह् चढ़ांदे ते इक दूए दे फोटो गी लाईक करने होन्ने ते कमैंट करने होन्ने ते फिर इंस्टाग्राम सिर्फ इक सोशल मीडिया दा माध्यम बी नेईं ऐ एह् इक पैसे कमाने दा जरिया बी अजकल होई गेदा ऐ इंस्टाग्राम च लोग अपने अपने कंटेंट बनांदे अपना अपना जेह्ड़ा उंदे च कला ऐ ओह्ला दी बाह्ऱ दस्सने दा उनें ई जरिया लब्भी गेदा ऐ फिर ओह् लोग अपने अगर कोई जियां कि कोई रुट्टी बनाने ई शैल ऐ ते ओह् रुट्टी बनाई बनाइयै इंस्टाग्राम पर चढ़ांदा फिर ओह् बाकी लोक उसी दिक्खियै लाईक करदे होर जिन्ने जैदा लोग ओह्दे नै जुड़े दे न उन्ने जैदा उसी फायदा होंदा और इन्नी गै ओह्दी औंदन होंदी एह् लोकें दे पैसे कमाने दा इक जरिया बनी गेदा इंस्टाग्राम बी अजकल ओह्दे बाद अऊं गल्ल करना यूट्यूब दी यूट्यूब बी इंस्टाग्राम आह्ला लेखा गै पर एह्दे च अस इक दूऐ नै सिर्फ गल्ल बात निं करी पांदे जि'यां इंस्टाग्राम च अस इक दूए कन्नै गल्ल बात करी लैने होन्ने लेकिन इंस्टा पर यूट्यूब उप्पर अस इक दूए नै गल्ल बात नेईं करी पान्ने होन्ने यूट्यूब पर अस वीडियो दिक्खने होन्ने कम्म दी वीडियो जेह्ड़े कि कोई असें ई नेईं सनांदा कोई बी असें ई चीज पता करनी होऐ यूट्यूब पर सर्च करी लैन्ने होन्ने फिर अस आसानी कन्नै पढ़ी लैन्ने होन्ने अक्सर यूट्यूब बी इक सोशल मीडिया गै लोग कमैंट करदे इक दूए दी वीडियो थल्लै वीडियो कोई बी बारे च होई सकदी ऐ कोई लोग टैक्नोलोजी उप्पर वीडियो बनांदा ठीक ऐ कोई लोक रुट्टी बनाने दे उप्पर वीडियो बनांदे कोई लोक बाहिर घुम्मा दे अपनी ट्रैवलिंग करै दे ओह्दी वीडियो बनांदे फिर कोई लोक अलग अलग तरीकै दी विडियो जियां कि कोई पढ़ाई दी वीडियो बनांदा पढ़ाई बड़ा गै जैदा असान होई गेआ ऐ बच्चें आस्तै पढ़ना जदूं दा यूट्यूब आई गेदा ऐ इक ते फ्री आफ कास्ट ऐ बंदे कोल छड़ा थोह्ड़ा इंटरनैट्ट कनैक्शन होना चाहिदा कोई एह्दे च पैसा निं लगदा सिर्फ इंटरनैट्ट कनैक्शन होऐ ते बंदा यूट्यूब उप्पर अलग अलग तरीके दियां वीडियो सर्च करी लैंदा ऐ ते दिक्खी लैंदा ऐ फिर वीडियो जनेही मरजी होऐ चाहे पढ़ाई आह्ली होऐ जां मजे आह्ली होऐ ते अस लोग यूट्यूब दे थ्रू दिक्खी पान्ने होन्ने फिर ओह्दे बाद यूट्यूब बी इक ऐप्प ऐ यूट्यूब दे थ्रू लोक पैसे बी कमांदे ते पढ़ाई दी बी बड़ी मदद होई जंदी ऐ